آداب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے موبائل کے بل کو کیسے کم کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے اس میں کئی مہینوں میں دیکھا میرا موبائل کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے اور میں میرے بجٹ سے وہ باہر جا رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایسا پلان لیا جائے جو کہ بجٹ میں ہو چاہے اس کے لیے مجھے پلان میں تبدیلی کرنے کا پڑے تو کیا آپ مجھے اس کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں کہ کیسے میں اپنے موبائل کے بل کو ماہانا کم کر سکتا ہوں یا مجھے کون سا پلان لینا ہوگا جس سے مجھے میرے مہینے کا بل کم ہو جائے اور جو میرے مالی اعتبار سے بھی بہتر ہو پورے مہینے کا خرچ پہلے جو بہت زیادہ ہوتا تھا اب میں اسے کم کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی پلان ایسا مجھے بتائیں یا مجھے مشورہ دیں اس کے اوپر کہ میں کون سا پلان لینا چاہیے مجھے تاکہ میں اس کو اس پرابلم سے اوپر آ سکوں کیونکہ میرے بجلی بجلی کا موبائل فون کا بل بہت زیادہ آ رہا ہے تو مجھے اس کے لیے آپ مشورہ دیں کہ میں کون سا پلان لوں شکریہ